देखियौ ई लेखन जे कला छै एहिमे कोनो एहन नहि छै जे जखन कोनो निश्चित समय पर बैसिके लिखब जखन अवकाश भेटैए तऽ कतहु जाइसँ बढ़िआँ बुझैत छियै जे किछु लिखिए ली आ ओहि लेखनमे जे छै ई कोनो नहि छै जे हम कोनो कविता लिखैत छी या कोनो अलगसँ किछु कहानी लिख लैत छी कोनो हमर रचना यए एहन कोनो बात नहि छै इएह बुझैत छियै जे बच्चासभकेँ जे पढ़ेबै तऽ ताहिपर नीक सनक नोट लिख लैत छी सभटा ओना नहि विद्यालयमे भेटैए उएह जे छुट्टीवला समय रहैए ओकरे ओहीमे हम जे छै से उपयोग कए लैत छी तऽ ओहिसँ बच्चाके की भलाइ हेतै पहिने तऽ अपन भलाइ करैत छी अपनो पहिने ज्ञान ढृढ़ करैत छी तऽ नोट लए जाइत छी तैओ आ नहि लए जाइत छी तैओ ओहिठाम अपन बच्चा लग अपन बाँटि दैत छियै तऽ श्वान्तः सुखाय अपने वास्ते ओ लेखन यए हमर तऽ ओकरे हम अपन एकतरहसँ बुझू तऽ सौखे बना लेलहुँ हेँ जे जखन समय भेटत तऽ ओकर उपयोग हम लेखनमे कऽ लेब आ आरामदायक जगह की देखियौ अपन जे घर यए तऽ गृहके पर्यायवाची मन्दिर छियै तऽ घरकेँ अहाँ चाही तऽ मन्दिरो बना सकैत छी तऽ एकदम आरामे दायक पूरा घरे हमर आरामदायक यए आरामसँ ओहिठाम लेखन कार्य करैत छी कोनो टा व्यवधान नहि होइए आ जखन करैत छी तऽ नीके लागैए